मुजफ्फरपुरमे अथी होइए खेती बारी एमहर तऽ होइए देहात एरियामे होइए जे गहुम उपजल गहुम उपजैये धान उपजैये वएह खेती बारी सब होइए देहातमे गहुम भेल धान भेल

गहुम भेल धान भेल देहात एरियामे यएह सब होइए मुजफ्फरपुर सबमे होइए कोन